ہیلو کیا آپ لذیذ فوڈ سے بات کر رہے ہیں میں نے ایک آڈر بک کیا ہے جس میں چکن شامی کباب مٹن بریانی چکن قورمہ ہے میری التجا ہے کچھ سامان اور بڑھا لیجئے بوندی کا رائتا ٹماٹر کی چٹنی سلاد اور مشروبات بھی شامل کر لیجئے آپ کی بڑی مہربانی ہوگی